जी आप ले सकते हैं हमारे स्कूल का नाम सं है हाँ यहाँ पर सभी चीज़ की सुविधा है गेम है टीचर्स है अलग अलग प्राईड लगते हैं अलग अलग टाइमिंग है सभी का अलग अलग है इस्कूल की फीस पोला ईयरली के हिसाब से तो पूरा बीस हजार रुपये होता है जैसे क्लास वाइज है सभी क्लासों का अलग अलग होता है आपको कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है जी इलेवंथ के हिसाब से रहेगी इलेवंथ की पच्चीस हजार रुपये है हमारे यहाँ आपका है तो मंथ में मंथ के हिसाब से कर सकते हैं हाँ जी हैं सारी सुविधाएँ हैं और बाहर के लिए अलग से चार्ज लगता है उसके लिए आपको अलग से फीस जमा करनी पड़ेगी जी आप करवा सकते हो कब आ रहे हो आप और डोकोमेंट वगैरह आपको जमा करने पड़ेंगे जो भी आप ब में आधार कार्ड समग्र आई डी जो भी होता है रिजल्ट वगैरह टेंथ का रिजल्ट टी सी आपने जहाँ से किया है उसका स्थान प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो भी लगते हैं डॉक्यूमेंट नॉर्मली वो सभी इसमें लगेंगे स्कूल का टाइमिंग सात बजे से सुबह सात से दोपहर को ढाई बजे तक नहीं वो उसमें ऐड रहेगा जो भी क्लास संगीत वगैरह सभी चीज है इसमें और सारी सुविधाएँ मिलेगी आपको एस हाँ